अच्छा जे हून गल्ल कीती जा साढ़े जम्मू दे कल्चर दी जां ओह्दे इनफ्लुएंसर दी ओह्दी हिस्ट्री दी जियोग्रॉफी दी ते जम्मू दे इ'त्थें अस जम्मू कश्मीर पैह्ले शासक राज्य हा राज्य निं इक अलग कंट्री देश कोला अलग ऐ ओह्दे बाद कि फिर एह् कु'न आखेआ कि नेईं इंडिया आह्ले आखन साढ़े कन्नै पाकिस्तान आह्ले आखन नेईं असें रखना अपने कन्नै पाकिस्तानी नेईं एह् कोहे कन्नै नेईं मनदा जाने गी फिर पाकिस्तान ई मुगल जेह्ड़ा ऐ इक बार हमला करी ओड़ेआ जेह्दी बजह कन्नै कि साढ़े जेह्ड़े राजा न राजा ने केह् कीता कि उद्धर उद्धर बोल उद्धर बोल राजा ने आखेआ कि नेईं जाना राजा ने आखेआ कि नेईं नेईं जाना राजा ने आखेआ उ'नें नेईं जाना ते फिर उ'नें आखेआ उ'नें आखेआ नेईं असें नेईं जाना पाकिस्तान कन्नै असें इंडिया कन्नै जाना समझौता फिर उ'नें इंडिया कन्नै नेहरू कोला मदद मंग्गी नेईं उ'नें गी जबाब देई ओड़ेआ तुसें ई कीऽ मदद देचै तुस ते ऐ गै निं साढ़े इंडिया बिच फिर उ'नें जेल्लै आखेआ भला इ'न्नी गल्ल ते उ'नें आखेआ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी ओड़ना कि में इंडिया कन्नै आई जन्ना पर साढ़ा इक अपना अलग रूल रौह्ग जो कि साढ़ा तिन्न सौ सत्तर आर्टिकल जे ही धारा तिन्न सौ सत्तर गी ओह्दी ते में दरान कि में कोई चक्कर निं में आई ना थुआढ़े कन्नै साढ़ा पर साढ़ा इक अलग रौह्ग साढ़ा अलग रौह्ग लोक कोई बाह्रा बंदा साढ़े इ'त्थें जम्मू च निं आई सकदा कोई जमीन कब्जा निं करी सकदा

इ'न्ना हारी क्हानी ही बस